हाँ हालही में कुछ दस दिनों के अंदर मैंने एक डी एस एल आर कैमरा ख़रीदा है जो इतनी अच्छी क्वालिटी का है पिक्चर भी इतनी बढ़िया देता है उस से लेते हैं तो एक दम शानदार तरीक़े से जैसे चेहरे पर ग्लो होता है उस से अधिक ग्लो वाली पिक्चर देता है वो शानदार क्वालिटी का कैमरा है डी एस एल आर जानी मानी कंपनी का कैमरा है और सब से अच्छा और अधिक क्वालिटी का है जो सब से बढ़िया कैमरा है और मैं इसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है क्योंकि मुझे तो यह कैमरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है